ہلو ہاں بھیا کہاں پر ہیں آپ ہاں بھیا میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اِدھر آ جایئے چاندنی چوک سے جو آپ اندر گھسیں گے نا بلی ماران کی طرف تو یہیں پر بارہ دریا آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا جی جی بڑی بارہ دری تو وہاں پر آ کر آپ دیکھئے گا وہاں پر ہال ہے شادی ہال سامنے پوچھیں گے نا آپ کسی سے بھی وہ آپ کو بتا دیں گے بس وہیں سے آپ سیدھا ہاتھ پہ موڑیں گے نا اپنی گاڑی کو تو وہیں پہ دوسرا فلور ہے ہمارا جی جی نیچے چیز والے کی دُکان ہے ہاں وہیں آ جایئے گا